सिलड्रेन बुकआ मानि लेखाफोरा कुवालिटियानो मोजां नङा थाब थाब जियो गथ'फोरनिया मानि गथ'फोराथ' फरायनायफ्राव बिसोरो थख' थख' खालाम रोङा गारसो गारसा खालामो दा बिदियाव गथ'फोदनि लेखाफोरा थाब थाब जियो गलाजोबो दा बेफोरनो नेगेटिभ नेगेटिभ आरो दा बेफोरखौ हायोबा मोजां खालामनांगौ टाइट खालामनांगौ गथ'फोदनि थाखाय जाहाथे गोबाव जोरो बोसोरसेनि फरायनो थाखाय जोरो दा गथ'फोदनि लेखाफोरा बोसोरसे थांजोबा दसे दसेनो जिनानै फोरसा फोरसि जाजोबो गथ'फोदनो बे बायदियावनो मा जायो गोदान लानांगौ जानानै फैयो बायनांगौ जानानै फैयो दा बेफोर बेफोर लेखाफोरखौ जोङो मोजां दिरुननानै टाइट बा जिनो रोयि खालामनो हायोबा साफसिन जागौ आरो